हेलो जय झूलेलाल अछा कॾहिं खां थी विया हिन खे कल्ह तूं त वरी ॿुधायो वरी अछा जुकामु हूंदो नकु बंदि हुजे नकु बि बंदि हूंदो तव्हांजो त ईअं करो तव्हां क्लीनिक अची सघंदव मुंहिंजे टाइम त मुंहिंजो मुंहिंजो ॾिसो हा हा मां सम्झां थो उहा ॻाल्हि अछा त सुबुह जो ॾहें बजे खुली वेंदो आहे मुंहिंजो क्लीनिक ऐं ॾींहं जो हिकु बजे ताईं आहे वरी उन तू पोइ शाम जो असां ओपिन कंदा आहियूं हल छहें छहें बजे ताईं वरी नौ बजे ताईं आहे असांजो जेको टाइम तव्हां वरी जीअं तव्हांखे कंवीनिएट थिए तब तक मां तव्हांखे त मुंहिंजो क्लीनिक मोती नगर में आहे मैन मार्केट मोती नगर तव्हां ॾिसी हूंदी फ़न सिनेमा हा मां तव्हांखे वाट्सअप थो कयां लेकिन मां इहो चवणु थो चाहियां तव्हां अञा कोई मेडीसिन वरिती आहे इने करे इन घर में जीअं माण्हू

त ईअं करो तव्हां अगरि तव्हांखे पहले तव्हां पंहिंजो फ़ीवर चेक करो थर्मामीटर में ॾिसो केतिरो आहे हिक सौ हिक आहे त तव्हां पहले तव्हां ॾिसो हलकी हूंदी आहे क्रोसीन या पैरासीटामॉल तव्हां डोलो खाई वठो फ़ाइफ हंड्रेड एम जी लिखी वठो हीअ ॻाल्हि ऐं हिकिड़ो ड्रॉप मिलंदो अथव जेको न हा त मां ॿुधायां थो की छा करिणो आहे तव्हांखे पहले हे ॿुधी वठो मां तव्हांखे सभु एडवाइज बि ॾियां थो फ़ोन ते लिखी करे त मोकिलियां थो जेको सामानु तव्हांखे वठिणो आहे बाज़ारु तब तक थोरो आरामु अची वेंदो तव्हां शाम जो अची वञो पंजे बजे तू पोइ जीअं मां छह बजे क्लीनिक खुलंदी आहे मुंहिंजी तव्हां छ्ह बजे ई अची वञिजो पंज छ्ह जे विच में मां तव्हांजे करे जल्दी बि खोले सघंदो आहियां त इने करे मां तव्हांखे बाक़ी ॿुधायां थो ई त पि तव्हां डोलो हिकिड़ी टेबलेट ईंदी आहे केमिस्ट खां वठी करे उहा वठी वठिजो उने में मतिलबु हिकु ख़ुराक पहले हिकिड़ी डोलो जी वठिजो ऐं हिकिड़ी सिट्रिजन फ़ार्म खां जो सिट्रिजन थोरी एंटी एलर्जिक हूंदी आहे त उन में तव्हांखे जल्दी आरामु अची वेंदो ऐतिरो अची वेंदो तव्हां अची सघंदव आराम सां थोरी घणी त ॾिसो हिन में सुस्ती ईंदी आहे बाक़ी अहिड़ी कोई ॻाल्हि न आहे ऐं हिकिड़ी स्टीम वठिजो थोरी हा भई भाप जीअं हूंदी आहे घर में पतीले में पाणी गरमु करे थोरो विक्स लॻाए करे जीअं नक ते उन ई हिसाब सां थोरी भाप वठिजो टॉविल रखी करे त तव्हांखे जल्दी आरामु अची वेंदो हा काड़ो ठाहे करे बि पीउ सघंदो आहे अगरि तव्हांखे ठाहिणु ईंदो आहे वरना मां उहो बि तव्हांखे मां ॿुधाए सघंदो आहियां अगरि तव्हां चाहियो त हा हिकिड़ो जीअं भई तुलसी जा पत्ता लौंग नंढी इलायची वॾो मतिलबु वॾो फ़ोटो ईंदो आहे जीअं सिंधी में तव्हांखे ख़बरु हूंदी जनरली त इने करे मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहियां थो की सभु तव्हांखे हीअ दिक़त न अचे इन खे सभिनि खे न हा इहो सॼो मिलाए करे थोरो थी सघे चीनी न आहे विझिणी ॻुड़ु विझिणो आहे इन में इन खे उबाले करे जीअं अधु थी वञे पाणी जीअं त गिलास खंयो आहे हिकिड़ो गिलास विझो था पाणी जो अधु गिलास थी वञे उनमहिल छाणे करे उन खे पी वठो उन में बि ॾाढो आरामु अची वेंदव लेकिन अॼु कल्ह माण्हू एल एलोपैथिक ते ज्यादा आरामु था करनि उन में ज्यादा आरामु थो अचे माण्हुनि खे त जीअं तव्हांखे हा स्टीम वठंदे ई तव्हांजो बिल्कुलु सही थी वेंदो तव्हां स्टीम सभिनि तूं पहले स्टीम वठो उने में ई तव्हांजो बढ़िया थी वेंदो बाक़ी अची करे मुंहिंजे क्लीनिक ते ज़रूरु मिलो वरी चङो वरी शाम जो ज़रूरु अचिजो जय झूलेलाल